में तुंदे रेस्टोरेंट च रुट्टी आर्डर कीती ही पर तुंदे उत्थै आवै दा ऐ जे तुसें ते कैश आन डिलवरी रक्खे दा गै नेईं ऐ अगर तुंदा कैश आन डिलिवरी नेईं ऐ ते मिगी आर्डर कैंसल करना पौना में तुंदे पर भरोसा कि'यां करां के तुस मिगी रुट्टी देई ओड़गे ओ में ते उसलै पैसे देई सकनी आं भई जिसलै तुस मिगी रुट्टी देगेओ बगैर पैसे दे मी तुंदा आर्डर कि'यां मन्नी लैं बाद च तुस न मुक्करी जागेओ मिगी नेई देगेओ ते मी पैसे कुत्थुआं पूरे करने कुन्न करने मेरे पैसे पूरे तुस अपना कैश आन डिलिवरी रक्खो तां में आर्डर करना नेईं रक्खगेओ ते तां नेइयों करना